हमसभ पालतू अथि जानवर तऽ नइ पाइ पालै छी लेकिन हमरासभकेँ मने ब्राह्मणमे ई सभ नहि छै कि पालतू चीज पालू ई ई हमरा सभकेँ गैया पालल जाइत छै कि गैयाके गोबरसँ अङ्गना कोनो पाबनि भेल तिहार भेल अँगना निपायल जेनाकि मड़ल हड़ल रहल तऽ ओकर श्राध करऽ लए गैयाके गोत लऽ गेल गैयाके गोत लऽ गेल तऽ ओ शुद्ध होइत छै कतहुँ घाटो पर गेल से ओ मने अथिमे श्राधोमे गायके गोतके काज होइत छै हमरा सभकेँ गायके गौ माता मानल जाइत छै बहुत परसिद्ध छै मिथिलाञ्चलमे कि पण्डी ब्राह्मण सभमे नहि राखैत छै मने पालतू जानवर ओहि दुआरे हमसभ गायके पालैत छी रोटी खुआबैत छी भात चावल खुआबैत छी जे चीज रहैया ओ चीज गैयाके खुआबैत छी गैयाके भगवान जकाँ हमसभ मानैत छी आओर गैयाके पालऽमे हमरा सभकेँ बहुत नीक लगैया हमसभ गोबरसँ बहुत चीज काज होइया दुर्गे पूजा भेल तऽ अङ्गना निपायल ओहि गोबरसँ शुद्ध मानल गेलैया हमरा सभकेँ इहे सभ